शहरके शहरमे लड़की मैनेज नहि कऽ सकैये एहि खातिर नहि कऽ सकैए जे गाम देहातमे रहि आएल छै ओ शहरमे नहि रहि सकै छै आ लड़का सभकए चाही लड़की गोरी चाही सुन्दर चाही गाम घरमे सुन्दर छै पर ओतेक सुन्दर नहि छै ओतेक गोरी नहि छै आ शहरके लड़का गाम घरमे मैनेज नहि कऽ सकैए अहि खातिर नहि कऽ सकैए कियातऽ शहरमे कनी मेन्टेनमे रहै छै गाम घरमे छै गाय छै ई छै कनी धूल मिट्टी सब ज्यादा रहै छै तऽ ताहि दुआरे गाम घरमे लड़कासभ ज्यादा नहि रहि सकैए आ लड़की सब शहरमे तऽ मैनेज कऽ लेतै पर लड़की सब गाम घरके लड़का सभकए नहि पसन्द पड़ै छै एहि खातिर कियातऽ बुझै छै गाम घरके छै देहाती छै ई सब लऽ कऽ लड़का सभकए पसन्द नहि पड़ल बचल सुन्दरताके सुन्दर तऽ लड़कीसभ ओहन नहि रहैए गाम घरमे तैयो हँ ठीक ठाक रहै छै चलै जोगर रहै छै लड़का सभके लिए लड़का सभके लिए लड़की नहि अच्छा रहै छै अगर ई दुनूमे जँ अगर जँ भऽ गेलै गाम घरके लड़की शहरके लड़का ई दुनूके रिश्ता ज्यादा दिन तक नहि टिक पाबै छै एहि खातिर नहि टिक पाबै छै कियाकि दुनू मैनेज नहि कऽ सकैए ई रिश्ता बहुत जल्दी ही टुटि जाइ छै यहाँ तक कि तलाक उलाक दएके लिए सब तैयार भऽ जाइ छै जे कि हँ ई हम लड़का लग नहि रहि सकै छी या लड़का कहलक ई लड़की कए हम नहि राखि सकै छी गाम घरके छै गँवार छै ओतेक बुझै सुझै छै नहि ई लड़की लग हम नहि रहि सकै छियै ताहि दुआरे अपन एकर सभके रिश्ता जल्दी टुटि जाइ छै जल्दी बनै नहि छै हँ गाम घरके लड़की रहल गाम घरमे ही रहल तऽ ई अपन घर परिवार सबके सम्हाइल लैए बाहरमे ई सब सम्हाइल नहि पाबि सकै छै किएक तऽ बाहरके कल्चर किछु आओर छै आओर गाम घरके कल्चर किछु आओर छै गाम घरमे बहुत फरक छै धूल मिट्टीमे रहयबाली गाय गोबर ई सब सबकिछु करै छै आओर शहरमे गेलाके बाद कनी मेन्टेनमे रहय पड़ै छै करय पड़य छै कतबो किछु करै छै तैयो किछो रहै छै किसानके बेटी रहै छै गाम घरमे आ शहरमे गेल तऽ कहलक कि गाम घरके देहात देहाती लड़की छियै गँवार छै ज्यादा पढ़ल लिखल नहि छै ज्यादा ई नहि छै ओ नहि छै एहि लऽ कऽ नहि अथी मेल खा सकैए लड़कामे आ लड़कीमे